संनाय खावनायनि बेलायाव जोंहा बोराय बुरि जों सानैल'सै नालाय एखम्बा जोङो जेखौ जानो गोसो जायो बेखौनो बोराय बुरि संजायो जेखौ मोजां मोनो बोरायाबो बेखौनो जायो बासियाबो मायाबो बेखौनो जादलाबायो आरो जोङो सानैजों एखम्बा ओंख्रि गैयाबाबो जोङो बानलु बाथोनजोंनो संनानै माबानानै सोमजानानै जालाबायो जेखौ मेखौनो फसायो मालाय बायदि नङा आरो आंना बोराया जादलाबायो जेखौनो सुद सुद साद सादनो जेला आंना फिसाजोफ्रा फैयो बिजामादै फिसौ फिथाइ फिसाजोफोर फैयो होनबा आङो बिराद गोथाव ओंख्रि संनो लुगैयो आरोखि फिसा फैदों दिनै बिजामादै फैगोन होननानै जा मोजां साजायनानै दोनगोन आङो मा संबा मोजां मोनगोन मा संबा गोथाव जागोन ओंख्रिआ अबेखौ सङोबा ख'हाबगोन फिसाफ्रा साजायनानै साजायनानैनो आङो अमा बेदर लायसै दाव बेदर लायसै जेनोबा अनलाजों दावजों मेवायजों सङोबा गोथाव जाथारगोनदां फिसाफ्रा आं संनायखौ होननानै आङो जि गोथाव संसै सानै सानैनो बेहाय संनाय मा ओंख्रि संखो मा होनबा आङो अनला मेवाय संदोंहाय मा होननानै आयु जि गोथाव जासिगोनहाय मा संनाया बेराद गोथाव जायो जि खुसि जायो मोनजाफेरथ्रा हाय जोंहा नै टावनआव थानानै मानानै बिदि होनो आरो फिसाफ्रा ओमफ्राय आं जि गोथाव संनानै जाहोबा जि खुसि जानोसै दिनै जि गोथाव जानोसै हाय मा ओंखाम ओंख्रि संनायखौ मोनजा फेरथ्राखै दिनैसो मोजां जानोसै फिसौफ्राबो होननोसै आबै नों ओंख्रि संनाया गोथावथार होननानै जा खुसि जानोसै आरोखि ओमफ्राय आरो बेदर एवबावसै अमा बेदर फ्राय एकदम फ्राम फ्राम एवनानै जाहैनोसै ना फ्रय एवनानै जाहोनोसै माखौ जालुनो ओरैबायदि आलासि फैबा आङो मोनब्रै जेनोबा मोननै मोनथाम जि संनो मोजां मोनखायो आङो बेखौनो आंखौ फिसाफ्रा एखम्बा रायबावो है नोंना बांद्राय सिस्टेम खालामथारो हाय मा होननानै है जानांगौ जानांगौ एखम्बा आलासि फैनायाव जानांगौ मानांगौ होननानै संनायावथ' आं बाखाथारा नालाय गासिबो संजोबो खावजोबो आंनो आंनि आखायजों आं संनो मोना बानो आं गोजोना आरोखि ओरैबायदि बोरायाबो होनो हाब दिनै सबाइजों दावजों बेराद गोथाव जाबाय लै बुरि मोजाङै जाथार नांसिगौ होननानै बुङो आरो कुनु बिदि जोङो बेराद बोराय बुरि मिलायनानै जायो लोङो सङो खावो जेबो दिस्टार्ब गैया आरोखि